हैलो क्या मेरी बात उबर कार ऑफिस से हो रही है जी हाँ मैंने अभी दो दिन पहले आज के लिए एक कैब बुक कराई थी और मैंने उसका कुछ एडवांस पेमेंट भी किया था मुझे शक्ति नगर से रॉबर्टस्गंज तक की दूरी को जाना था जिसका किराया पूरा एक हज़ार रुपए मुझे बताया गया था जिसमें से मैंने चार सौ रुपए का एडवांस पेमेंट किया हुआ था लेकिन किसी कारणवश मैं आज निकलने में देर हो गई और इसीलिए मैं आज वहाँ तक का कैब का सफर नहीं कर पाऊंगी इसलिए मुझे इसी कारण से कैब को कैन्सल करना पड़ रहा है मैं जानना चाहती हूँ कि मैंने जो एडवांस पेमेंट दिया है क्या वह मुझे वापस मिल पाएगा क्या आप मुझे मेरा एडवांस पेमेंट वापस कर सकते हैं